उत्तरप्रदेश जा मुख्य राजनितिक दल आहिनि भारतीय समाज भारतीय जन्ता पार्टी बहुजन समाज पार्टी सपा संसदीय प्रणाली इहे सभु असांजा मुख्य राजनितिक दल आहिनि जंहिं असांजे राज्य जे इतिहास ऐं अश्वासन खे आकार ॾिनो आहे जिन में मुख्य आहे भारतीय जन्ता पार्टी जंहिं राम मंदर जी स्थापना कई आहे जंहिं इलाही सुठे नमूने सां देश जो राज काज हलायो आहे